सब्जी जे बनै छै तऽ सब्जीमे तऽ सभ मसल्ला देले जाइ छै ऊपर से गरम मसाला मीट मसाला ऊपर से आ जीर मरीच पञ्चफोरना हर तरहके मसल्ला होइ छै कोबीमे देल जाइ छै आलूमे देल जाइ छै परवलमे देल जाइ छै सभ रंगके मसल्ला जे देल जाइ छै तऽ ओ सब्जी बहुत अच्छा होइ छै तनिए तेल अधिक से देल जाइ छै मसल्लाके भूजिके बनायल जाइ छै तऽ इएह सभ से सब्जी अच्छा बनै छै हर सब्जीके हर ढंग से मसल्लाके ओहिमे दि डालियो तब जखन जाके खूब सुन्दर ओ सब्जी बनै छै सब्जी बनलाके बाद खाइयोमे अच्छा लागै छै खूब बढ़िऑं लागै छै सब्जी परोड़ जे होइ छै ओकरा मसालाके अथि देल जाइ छिके जीरा मरीच मीट मसल्ला पञ्चफोरना लकड़ी काठी हर तरहके जे होइ छै सभ देल जाइ छै तऽ बनै छै खूब सुन्दर सबजी सभ बनाएके तऽ खाएमे अच्छा लागै छै खाए छथिन आदमी सभ तऽ बढ़िऑं लागै छनि तनिए बेसियो खा लए छथिन अच्छा रहल तऽ तनि अच्छा रहल तऽ बेसियो खा लए छथिन इहए सभ